हैल्लो हांजी जी असेंगी सनाओ कि तुंदे कोल केह्ड़ी केह्ड़ी सब्जी असेंई मिलग ए तुस इक कम्म करो तुस इक कम्म करो ए कोई दस किल्लो हारी फुल्ल गोभी देई ओढ़ो ते जे तुंदे कोल पालक शैल आह्ला होना ते ओह् बी ते एह् बी एह् बी कोई दस किल्लो हारी पजाई ओड़ो ते ए भिंडी कन्नै थोह्ड़ी एह् भिंडी हां दिक्खी लेओ पक्की दी नि होए फ्ही ओह् गाह्क नि लेंदे ते फिर बड़ा नुक्सान होई जंदा ठीक ऐ ठीक ऐ हां तुस एह् मूलियां मूलियां बी थोह्ड़ियां कोई दस पन्द्रां किल्लो हारियां फिर एह् देसी खी देसी खीरे बी चाहिदे असेंगी ठी ठीक ऐ जी एह् तुस डिलीवरी शाम्मी तक कराई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ अच्छा जी अच्छा जी